हैलो सर मै प्रेग्नेंट हूँ मैं रामा शर्मा मैं रामा देवी क्या आप

कौन बोल रहे हो गायत्री देवी सर मैं प्रेगनेंसी है मेरे प्रेग्नेंट हूँ मेरे पेट में दर्द होता है सर हल्का हल्का पाँच छः दिन से दर्द है सर बाईं तरफ होता है हल्का हल्का होता

सर वैसे तो हम प्रॉबलम है ठीक है सर सर पेट में ही परेशानी है सर वैसे वो मैं अपन तो ऐसे तो भी दर्द होता है और जैसे अपन खाना खा लेते हैं तो वो भारी पन हो जाता है उल्टी होती है उल्टी होती है

सर एक महीने पे ले दिखाया था

ठीक है सर ओके